ہیلو سر آپ مغل کوزین سے بات کر رہے ہیں سر میں اگلے ہفتے اپنی فیملی کے ساتھ ایک ڈنر کا پلان کر رہا ہوں تو آپ کے یہاں کیا پروسیس ہے پہلے اب میں سنا ہوں کہ آپ کے یہاں پہلے میز بک کرنا پڑتا ہے ورنہ جگہ نہیں ملتی ہے سر اس کا پروسیس کیا ہے بتا دیجیے میرے سات سات کرسیوں کا ایک میز بک کر دیجیے اور کیا پہلے بک کرانے سے کوئی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اچھا ففٹی پرسینٹ اوکے سر تو سر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں مینو کیا رہتا ہے اوکے گوشت کا سارا آئٹم رہتا ہے چلیے کیا آپ کے یہاں مندی بھی ملتی ہے سر اچھا ٹھیک ہے سر اسپیشلی میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں کی مندی بہت لذیذ اور مزیدار ہے تو اسپیشلی میں مندی ٹرائی کروں گا ٹھیک ہے سر آپ میز بک کر دیجیے میں اگلے ہفتے آپ کے یہاں آتا ہوں